राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय स्तर ते फोटोग्राफी जी डिग्री प्राप्त करण कंहिं कंहिं कॉलेजनि में मिलंदो आहे मूंखे वधीक जानकारी कोन्हे छो कि मां त पंहिंजो शौक़ु उहो ई कंदो आहियां पूरो मूंखे वधीक डिग्री वग़ैरह न वठणी मां त सरकारी नौकरी में हुउसि त भारतीय विद्या भवन दिल्लीअ में ऐं ॿिया बि प्राइवेट संस्थान ॾाढा आहिनि जिते फोटोग्राफी जी डिग्री मिलंदी हूंदी पर मूंखे वधीक जानकारी कोन्हे छो की मूंखे कोई डिग्री वग़ैरह वठण जो कोई शौक़ु कोनि हुओ मां त पंहिंजी नौकरी में इहो शौक़ु जॻियो मूंखे त मां हुन खे फोटो खिची करे ऐं उन खे सोशल मीडिया ते विझंदो आहियां ॿियों मूंखे डिग्री वग़ैरह जो कोई ज़रूरुत कोनि हुई